टे मई उणिवीह सौ टेहतरि अठ जून उणिवीह सौ नवे पंदरहां अगस्त उणिवीह सौ नवे ॿावीह नवम्बर ॿ हज़ार ॿावीह टीह जनवरी ॿ हज़ार एक्वीह